ओइ आनै आं माबा सोंहरनि दे नोंनाव माबा ना नांगौमोनहाय जोंहा माबा खारजु जाहांदोंमोन ओमफ्राय बे खारजुयाव ना नांगौमोन आरो नोंसिनियाव बिलोआव ना मोनगोन्ना मोना फिसाफोरालाय बेसे लायो बे ना फिसाफोरा दामफोरा माने जोंहानो बै माबायाव खारजुवाव होनाय नालाय माबा गिदिरसो नांगौमोन नाखौ नाय माबा रौ मिरगा बिफोरखौ नांगौमोन आरो नाखौलाय माबासो नांगौमोन आरो दुइमनसो नांगौमोन बिलोआवलाय दा दुइमनसो ना मोनगोन्ना मोना बै बिलोफ्रा जायगा मोनसेल' नामा ओमफ्राय दा बेफोरखौ गासिबो सारजोब्बाय नामा नायनायाथ' गाबोन फुङावनो थांनो नागिरदोंमोन फुङाव थांनानै ओमफ्राय नाफोरखौ बिदिनो बेसे जायो बेसे मायो बिदिनो दाम मिलायबाथाय लाना फैनोसै गाबोन थांना नायहैनोसै ओमफ्राय लाबोनोसै दे दोन्थ'सै होमबा गाबोन थांनोसै